हम अपन घरके सबसँ पहिले तऽ बहुत ही साफ सफाइ कऽ कऽ रखने रहै छी स्वच्छ रखै छी ताकि किएक कि जतेक हम घरमे गन्दगी फैलेबै जते गन्दा करबै घरके ओतेक बीमारी फैलतै अइ अहिके लेल एगदमसँ साफ कऽ कऽ रखै छी जबकि कनिको गन्दगी देखलहुँ ओकरा साफ कऽ देलहुँ ताकि घरेसँ ने बाहरो गन्दगी फैलै छै घरमे जे ने गन्दगी रखबै तऽ बाहर केना फैलतै घरके ओइ ला साफ कऽ कऽ स्वच्छ कऽ कऽ राखै छी ताकि घरमे अगर गन्दगी रहतै तऽ बाहर फैलतै ओइला घर स्वच्छ तऽ बाहरो स्वच्छ आओर बाहरो पूरा साफ कऽ कऽ रखै छी ताकि जादा लोकके बीमारी नहि फैलतै सड़क उड़क सबके साफ सफाइ कऽ देलहुँ आओर सामनेमे ताकि ओ साफ रहतै बीमारी नहि फैलतै आओर आइकाल्हि सारा बीमारी गन्दगियेसँ होइ छै ई तऽ सब लोग बुझै छै जेना सर्दी खाँसी भऽ गेल सबके कतेके गन्दगीसँ एलर्जी रहै छै आओर धूल मिट्टी ई सबमे कीचड़सँ सबके एलर्जी आइकाल्हि होइ छै बहुत सारा एहन छै जे जेना लोग गेल धूल कणमे गन्दगी रहल ओइपर लोग गेल तऽ ओकरा सर्दी खाँसी भऽ गेल एहन सर्दी खाँसी भऽ गेल तऽ ओकरा एनाहिते नहि बहुत सारा गन्दगी फैलल छलै फैला देने छलऽ चीनके लोग तऽ अपना देशमे कतेके कोरोना वायरस भऽ गेल ओइमे कतेक सारा एहन लोग छलै जे मरि गेल ओकर अथीमे ओकर शिकार भऽ गेल ओकर शिकार भऽ गेल किएक कि एतेक जादा गन्दगी फैलेने छलै सारा गन्दगी फैल गेल आओर अतऽ वायरस आबि गेल आओर इएहे वायरस हमरा देशके कतेक सारा लोगके अपना चपेटामे लऽ लेलक आओर कतेक सारा लोग दुनिआँसँ चलि गेल अलविदा भऽ गेल ओही लए घर दुवारि सबके साफ आओर साफ कऽ कऽ राखै छी हमर इलाकाके सब लोग अपन घर दुवारि बहुत ही अच्छासँ साफ सफाइ करैत रहैय आओर जे नहियो करैत रहैय ओकरोसँ लोक कहै छै कि जे साफ कऽ ले गन्दगी रहतौ तऽ तबियत खराब भऽ जेतौ तऽ ओ अपने नहियो तऽ दोसरोके कहबाक अहाँ कहबै कहबा कऽ साफ कऽ लै छै नहि तऽ करबा दै छै कैलाकि आइकाल्हि सबके किछु भारत हम स्वच्छ तऽ भारत देश स्वच्छ जब देश स्वच्छ तऽ पूरा विश्व स्वच्छ कैलाकि अगर हम नहि रहबै हम साफ सफाइ कऽ कऽ नहि रखबै तऽ फेर बाहरो गन्दगी रहतै आओर हम आओर एक दूसरासँ गन्दगीसे एक आदमीके अगर सर्दी खाँसी हयतै ओ से दूसराके भऽ जाइ छै दूसरासे तीसराके भऽ जाइ छै एनामे तऽ सब सबके सर्दी खाँसी बोखार बीमारी फैल जइतै आओर इहे सब गन्दगिये सँ बड़का बड़का बीमारी भऽ जाइ छै जते स्वच्छ राखबै ओतेक अपने सब सुन्दर रहबै आओर नीक रहबै कहियो तबियत उबियत खराब नहि हेतै स्वस्थ बनल रहतै आओर साफ सफाइ कऽ कऽ तऽ राखैके चाही गन्दगीमे तऽ हमरा अहाँके रहलो नहि जायत ओइ लए साफ सफाइ कऽ कऽ रहू सबगोटा गन्दगी फैलेबै जतेक जादा ओतेक जादा अहाँ अपने सब मौतके करीब जायब जतेक साफ सफाइ केने रहब ततेक स्वच्छ सुन्दर रहब ओतेक ओतेक स्वस्थ बनल रहत